पोयल सुवातेर हांव अेश कोन्न ड्रॉ कोरपा बीन इंन्स्पिरेशन अेश कोन्न सर्च कोतां कीत इंस्पायर जाता नॅचरा भितोर इंस्पिरेशन येता वो अेश कोन्न आंत भायर बीन हूंय भोंवपा गेल जाल्यार तींग इंस्पिरेशन बीन चोयन अेश कोन्न फोटोज बीन काडून अेश कोन्न फोटोज व्हिडियोज बीन काडून तितून इंस्पिरेशन घेतां मागीर जायत भाशेन तोकलें अेश कोन्न आयडियाज आनी थिम्स आयडियाज जायते भाशे आयडियाज तोकलें येताय लायक थिम्स कितकोन हूंयच थीम घेवपाची बीन तें सोगलें आनी मागीर तेश कोनू हांव स्कॅचींग बी कोत्ता बेस्टी रफ स्कॅचींग कोत्तां मागी तितूंत रफ स्कॅचींग काड्ल उपरांत मागीर अेश कोन्न प्लेन बीन कोतां हूंय कीत घालपाचें बीन तें सोगलें आनी मागीर स्टार्ट कोरपा अेश कोन्न लायक कलर्स हूंयच घातोलें तितून मटिरीयल कीत कीत लागता स्कॅचींग स्कॅचींग पॅन्स ओ अेश कोन्न वॉटर कलर्स ओ कितें पेन्सील कलर्स बीन कितें घेत जाल्यार हांव हुंची कीत यूज कोत्तोलें ओ दोनीय यूज कोत्तोलें टूल्स मटिरीयल्स एन्ड टुल्सां भितर लायक वॉटर कलर्स स्कॅच पेन्स ओर पेन्सील कलर्स ओर ब्रशीज घेन यूज कोत्तोलें तें बीन सोगलें चिंतोन बीन आनी फॅब्रीक फॅब्रीकाचे कोत्तोलें ओ पेपराचेर कोत्तोलें तितून भितोर डिफ्रंट थीम हुंयचे एक इतून एक कोतां फॅब्रीक जाल्यार फॅब्रीक घेता वो वॉलाचेर पासून कोतां हांव एक पाटी मागीर फर्स्ट फर्स्ट कितें फर्स्ट एन्वायरमेंट चूज कोत्ता हांव लायक हूंयी भायर बोसोन कोत्तोलें वो हॉलां हॉलां बोसोन कोत्तोलें लायट जायी चोड म्हाका डीम इतून जायना सारकें लायट जायी चोड मागी लायक गार्डना बोसोन कोत्तोलें बोरो एनवायरमेंट जाय म्हाका बोसोन कोत्तो जाल्यार ड्रॉइंग कोरपा स्टार्ट कोत्ता हांव वायट पेजीचेर बेश्टें रफ कोत्तोलें रफ कितकोन बोर दिसता लायक म्हाक तितून सारकें विजन कोळट म्हाका कितकोन कोरपा तें लायक रफ स्कॅच कोन्न सारक कोळट न्हू मागीर ताचे प्रोपर हें कोतां हूंय हूंय ऑब्जेक्ट घालपाचें कीत कीत हें कोत्तोलें बीन तें मागीर सारकें तेजेर ड्रॉइंग कोत्तो जाल्यार मागीर डिटेल्स कीत घालपा आहा तें मागीर घाता सारके डिटेल्स हूंय घालपा तें मागीर मागीर पेंटिंग ओ कितें वॉटर कलर्स घान पेंट कोतां पॅन्सील कलर घान पेंट कोतां मागी सोगलें जाल उपरांत मागी रफ कीत आहा तें पुसतां बीन सोगलें कितें अेश कोन्न रफ वर्क बीन आहा जाल्यार पॅन्सील बी दिसत जाल्यार अेश कोन्न पुसतां आनी सारकें प्रेजनटेशन करपा लागोन तितून तेक फ्रेमी घाता आनी वॉल वॉल वॉलाचेरूय घातां ना जाल्यार अेश कोन्न कोणागे ऑर्डर आहल्यार तेकाय दिता अेश कोन्न बॉक्सान अेश कोन्न पॅक कोरून तितून बोरें एक इमेज अेश रेडी कोन्न अेश कोन्न ऑर्डर येल्यार ऑर्डरूय दितां आनी केन्नाय ऑर्डर बीन येत तेन्ना अेश कोन्न युट्यूबाचेर घायना कित्या आनी म्हाका फिडबॅक येवूं आनी आनी ऑर्डर येवूं अेश कोन्न मुगे हांव यें कोतां स्कॅच कोतां